औ सार औ सार सार दे दङ दङ सार दङ औ औ

दे सार दे दे

जोंनावथ' दासान्दि बिजिनेस होनोबा मैगं थाइगंनि बिजिनेसा बिराट गथा बिजिनेस मैगंनि दामाथ' बिराट गुबुननिफ्राय लाबोनानैबाबो जोङो बहाय फाननो हायो आलु खफिनिफ्राय आराम्ब' खालामनानै जायगायावथ' जोंनाव इसिग्राप प्रदाक्त जाया अब्लाबो बिजिनेस होनोबा गुबुननिफ्राय लाबोनायाबो सोलियो नालाय सार दा बे खेथ्रयाव आं सानो मैगंनि बिजिनेसाबो गाज्रि नङा थाबैनो माथो सोलिजोबो थांनानै थायो बेफोरनो आरो सार औ दे सार दे

औ औ औ

बुंजायो क'क्राझाराव स्पेसियेलि बर' हटेलफ्रा खुब मोजां गुबुननि थुलुनायाव फ्राय सोलिजोबदों आरो गुबुन जाथियाबो फैयो बर' हतेलखौ नागिरो दा बे खेथ्रयाव बर' हटेला खुब मोजां आवगायगासिनो दं खार'ना जाहैबाय जोंनि बर' हटेलाव बांद्राय दस्रा जिनिसफोरखौ होनायाबो खम ओमफ्राय मोजां साफा जाग्राफ्रा बेफोरखौबो नोजोर होयो बे खेथ्रयाव नायनानै नुनानै मोनजानानै मोनथिनानै फ्राय क'क्राझारनि बर' हटेलफ्रा थांनानै दंजोबो आरो मोजां जालांगासिनो दं आरो लासै लासैनो गुबुनावबो बारलांगासिनो दं बर' हटेला जाथ'बाय सार आटसा आटसा सार दे होनबा दे थेंक इउ सार औ गुबुन दिनाव रालायबावसै औ दे सार